گڈ مارلنگ سر پراپرٹی ڈیلر صاحب بول رہے ہیں کیا

جی مجھے سہارنپور میں زمین چاہیے جی جی محل وغیرہ بنانا ہے سر مارکیٹ میں زمین نہیں ہے کیا سر کیا ریٹ پڑ جائے گا تھورا ریٹ کے بارے میں بتلا دیجیے سر آپ خود بتلا دیجیے کہ کون سا اچھا رہے گا جو بہتر رہے گا وہ بتلا دیجیے ذرا اچھا گھنٹہ گھر کا ریٹ کیا ہوگا سر ریکی چوک کا ریٹ کیا ہے وہاں پر مارکیٹ وغیرہ کیسی چلتی ہے چلیے سر ایسا کیجیے آپ ہمارے نمبر پہ واٹساپ کر دیجیے پھر بعد میں بات کرتا ہوں جی جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر